हमारे गाँव में ग्राम पंचायत है और क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ ग्राम प्रधान है और हमारी समस्याओं को वह सुलझाते नहीं नालीयों को साफ नहीं रखते हमें शौचालय नहीं देते हमें आवास नहीं देते बहुत सारी दिक्कतें है हम उन्हें सिलेक्ट चुनते हैं वोट दे के कि वह हमारी समस्याओं को दूर करे और हमें स्वस्थ रखे हमारे गाँव को स्वस्थ रखे और हमें लैट्रिन की व्यवस्था घर की व्यवस्था और आवास की व्यवस्था कई सारी व्यवस्थाएँ जो उनके यहाँ सरकार द्वारा आती है और वह हम सब ग्रामवासियों को पहुँचा सके और वह वैसा काम नहीं करते और वह तो घूसखोरी करते है हमारी बातों को नहीं मानते जब हम जाते हैं क उनको यह सब बातें कहने के लिए हमें इस चीज़ की कमी हमारे आँगन नालीयाँ नहीं सही है हैंडपम्प नहीं है हमें प्रॉब्लम होती है दिक्कत होती है पानी की यह यह सारी समस्या का समाधान नहीं करते वह सब और ग्राम प्रधान हमारी बातों को नहीं सुनते हैं और क्या कहते हैं कि नालियाँ नहीं साफ करवाते और हमें रहने के लिए आवास नहीं देते जो सरकार द्वारा उन्हें प्राप्त होता है और उनके जरिए हम ग्रामवासियों को देना चाहिए वो हमारी समस्याओं को नहीं समझते और न ही हमारे गाँव को खुशहाल रखते हैं और साफ सफाई नहीं रखते गाँव का ग्राम पंचायत की व्यवस्था नहीं है हमारे गाँव में यह सब व्यवस्था की जिम्मेदार तो ग्राम प्रधान होते हैं इन सब को समस्याओं को दूर करने का उन्हें अधिकार है और उन अधिकारों को पूरा नहीं करते और यह यह सब वजह से हमें बहुत सारी परशानियाँ होती है हमें शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है घर बारिश में दिक्कत होती है घर में रहने के लिए इन सब दिक्कतों को उनको समझना चाहिए और हमें आवास हो गया शौचालय हो गया ग्राम पंचायत कोई भी प्रॉब्लम के लिए जैसे चार लोग को पंचायत बुलाना है तो पंचायत भवन यह सब की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए और यह सब न रहने की वजह से हम लोग को ग्रामवासियों को बहुत सारी परेशानियाँ होती है और इन सबको भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए हम उन्हें चुनते हैं पर वह हमारे समस्याओं को नहीं समझते और इन सबको समाधान नहीं करते इन सब का पूरा जिम्मेदार प्रधान होता है और यह प्रधान हमारी समस्याओं को दूर नहीं करता हमें गंदी नालियाँ से गुजर के होना पड़ता है जाना पड़ता है गाँव में बहुत सारी दिक्कतें उन सब दिक्कतों को वह नहीं पूरा करता इन सब परेशानियों को दूर नहीं करता नालियाँ नहीं बनवाता हैंडपम्प नहीं देता हमें पानी पीने के लिए दूर जाना पड़ता है इन सब चीज़ों को बहुत सारी दिक्कतें होती है जो कि उसे सुलझाना चाहिए उसे समझना चाहिए उन सब परेशानियों को दूर करना चाहिए